دہلی ایک تاریخی شہر ہے جس نے صدیوں پر محیط کئی اہم تاریخی واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں کچھ اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے دہلی کا قیام اور پال حمران قدیم دور میں دہلی کو اندر پت کہا جاتا تھا اس شہر پر مختلف سلطنتوں نے حکومت کی جیسے کہ دہلی سلطنت خلجی تغلق لودھی مغل اور آخر میں برطانوی راج مغل دور کی شان و شوکت دہلی میں مغل بادشاہؤوں خصوصاً شاہجہان نے لال قلعہ جامع مسجد اور شاہجہان آباد جیسے عظیم تعامیراتی کارنامے انجام دیے ہیں دہلی اس وقت علم ثقافت اور فنون کا مرکز تھی اٹھارہ ستاون کی پہلی جن آزادی یہ وہ موقع تھا جب دہلی میں برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اس تحریک کا علامت رنم داگا گیا ہے اگر چہ بغاوت نا ناکام ہوئی مگر اس آزادی کی بنیاد رکھی تحریک یہ آزادی کے اہم الحامات دلی میں کٮٔی مقامات جیسے جنتر منتر اور دہلی گیٹ پر آزادی کے تحریکوں کے مظاہر مظاہر ہوئے یہاں گاندھی جی نہرو اور دیگر قائدین نے جلسے کیے